हमरा सनीके गाँवोमे जे शादी बियाह होवै छै ओकरा नियम कायदासँ सँ हुवै छै विवाह सब हुवै छै जे आज बेटीकेँ शादी हुवै छै तऽ पहिने जे छै हाँ मणिहारी जाइ छै स्नान करै लए वहाँसँ आबिकऽ ओकरो बाद जे प्रक्रिया छै हल्दी मेहन्दी रस्म होइ छै ओतना अँगनामे पूरा मण्डप गाड़लो जाइ छै ओकरो बाद आओर जे लोकके बिध छै सब बिध हुवै छै आम्र पूजा हुवै छै कुआँके पूजा हुवै छै आओर गामके घरोमे जे तीर्थ स्थान सब छै वहाँ जाकऽ सब कासा पूजै छै कसा उसा पूजी कऽ आओर ई आओर एक बार घाट बाट निश्चित जाइ छै हँ पूरा सब मिलिके जाइ छै आओर ओकरो बाद हम जेना मण्डप गड़ै छै ओकरो बादे शादी बियाह जे समारोह छै शादी बियाह सम्पूर्ण बारातीवला ऐलै फेर दरवाजा लगलै वएह फेर जे होइ छै स्वागत उ सब करे लए पड़ै छै उ सब करिकऽ जे रस्म छै उ सब पूरा करलो जाइ छै बारातीके पूरा मान सम्मान जे होवै छै उ सब करलो जाइ छै सब चीज करिके रातिमे तब भोरमे तब मने शादी बियाह सम्पन्न होइ छै आओर ओकरा शादी बियाह जे सम्पन्न गाँव देहातमे जे चलै छै बहुत सुन्दर देखैमे लागै छै आजकल तऽ डी जे भए गेल छै ई सब फैशन पहिने ई सब डीजे डी जे नहि हुए रहै हँ लेकिन कुछ देहाती गीत चलै छै जे बहुत मनमोहक होइ छै बहुत सुनैमे भी अच्छा लागै छै महिला सब आबै छै जे पूरा गीत वगैरह गाबै छै एक सँ एक गीत गाबै छै हिन्दीमे मीडियममे जे भी होलो मैथिली होलो जे देशक गीत हुवै छै आँचलिक भाषाके गीत छा छू वला गीत भी खूब चलै छै मुख्य रूपसँ गीत रऽ महत्ता बहुत सुन्दर छै मने जे सुनैमे भी अच्छा लागै छै आओर गाँव देहातके महिला सब गीत गाबैमे बड़ी मास्टरनी होइ छै ई सब हमे जानै छी ओकरा बादे अच्छा रस्म छै अच्छा नियम छै शादी बियाह आर जे नियम छै बहुत सुन्दर नियम छै गाँव देहातमे